हैलो हां जी हां गड्डी किन्नी कु'त्थें जाना अच्छा अच्छा गड्डी बड़ी ऐ बलेरो इडींको तुसें किन्ने बंदे जाना कोई गल्ल नेईं कु'त्थे रौंह्दे तुस कोई गल्ल नेईं दिक्खी लैगे किन्नी सुआरिया सत्त अट्ठ सुआरियां ठीक ऐ

अच्छा अच्छा कड़क्याल गै औना कड़क्याल अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक